दिनै इसिं एबा खिग्रा न'फोरनिफ्राय एनजर खांखमा बायदिसिना जानायखौ माब्रै गोजान खालामनांगौ जोङो इसिं इसिं न'आव जोङो ओंखाम सङो आरो बे ओंखाम संनायाव जोङो बेफोर एन्जर खांखमा बायदि बायदि एम्फौ एनलाफोरनिफ्राय जोङो सिखोन साखोनै मोजाङै लाखिनांगौ आरो बेफोरो एम्फौफ्रा सोमजियोब्ला एन्जरफ्रा हाबोब्ला जोङो गोबां माने सिखोन साखोनै लाखिनांगौ आरो एन्जर आरो खांखमाफोरखौ जोङो मुलि होनानै फुथारस्रांनांगौ आरो एम्फौ एनला बायदिसिना बेमा बेनला बेन्दों बेफोर गासैखौबो जोङो साफायैनो लाखिनांगौ बिनिखायनो जोङो मा बेमार जायो आरो बिनिफ्राय जोङो न'फोरखौ गाज्रि नुयो बिनिखायनो जोङो अरायबो बे खांख'मा थानाय न' एन्जर थानाय न' आरो बिबायदिनो बायदिसिना बेमाफोर थानाय न' थाम्फैफोर थानाय न' गुबुन गुबुन माने एम्फौ एनला बिनिफ्राय जि जोङो मोजाङै सिखोन साखोन सिखोन साखोन थानांगौ बिनिखायनो जों अरायबो बै इसिं एबा खिग्रा न'फोरनिफ्राय जोङो सिखोन साखोन लाखिनानै मोजाङै खिनांगौ आरो मोजाङै संनानै जानांगौ नङाब्ला जोङो बेमार जोंनो बेमार सोमजिहोगोन आरो बेमारा जोंखौ जोंनि देहाखौ लोरबां खालामगोन बिनिखायनो आरो जोङो अरायबो बे इसिं एबा खिग्रा न'खौ जोङो सानफ्रोमबो मोजाङै लाखिनांगौ नङाब्ला जोङो बिफोरनिफ्राय एन्जर आरो खांखमा आरो बिदि बेमाफोरनिफ्राय जोङो मानलानाय ओंखामफोरखौ ओंख्रिफोरखौ जायोब्ला गोबांथार देहानि प्रब्लेम जानो हागौ जेंना जानो हागौ बिनिखायनो जोङो अरायबो बे गासैखोबो जों गासैखौबो साफा खालामनांगोन बुस्रिनांगोन आरो मुलि बायदिसिना होनांगोन जोङो नङाब्ला जोङो बेनो न'खर धंस' खालामनो हागौ आरो बेमार आजार खोख्लैनो हागौ आरो बेमार आजार जायोब्ला गोबांथार थाखा खरसा जानो हागौ थाखा खरसा खालामब्लाबो हयथ' गानायबो नङा जानो हागौ बिनिखायनो जोंनि गेजेराव बा आंनि न'खराव जोङो बै इसिं न' एबा खिग्रा न'फोरनिफ्राय जोङो बे एन्जर आरो खांख'मा आरो बेमा आरो बेबायदिनो गानलेद बायदिसिना मानलाबायनायखौ सिखोन साखोनै जोङो मोजांहै मेडिसिन होनानै माने सुस्राबाय थायोब्ला जोङो जोबोद मोजां साफा लाखियोब्ला जोङो खिनो मोनबाय थागोन आरो जोंनि देहाया जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आरो ओंखाम ओंख्रि जानायावबो जोङो जेबो खहा जानाय नङा बिनिखायनो बे गासै इसिं न'खौ खिग्रा न'खौ जोङो मोजाङै सिखोन साखोन लाखिथारनांगौ एम्फौ एनलानिफ्राय जोङो जोङो साफा लाखिनांगौ जोङो नङाब्ला बै एम्फौ एनलानि खिनायनिफ्राय आरो एन्जरनि खिनायनिफ्राय जोङो बेखौ मोनजाफ्लाङोब्ला एबा ओंखामाव थायोब्ला जाफ्लाङोब्ला जोङो गोबाङैनो जोंनि देहाफोरनिफ्राय जों रैखा मोननाय नङा रैखा मोननो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन जों अरायबो साफा लाखिनांगोन आरो जेंसि जेंला बेमा बोन्दोंफोर बेफोर गासैखौबो जोङो साफा खालामनानै आरो बेबायदिनो उखुमफोरखौ मोजाङै आरो इन्जुरफोरखौ मोजाङै माने साफा खालामनानै जोङो लाखिनांगोन नङाब्लाथ' जोङो बायदिसिना जानायफोरनिफ्राय जोङो रैखा मोननाय नङा आरो रैखा मोननो थाखाय जों बे खामानिखौ मावबाय थाथारनांगोन नङाब्लाथ' जोङो गोबां असुबिदा जागोन आरो असुबिदा जानानै जोंनि बेबायदि न'खरफ्राव गथ' गथायफोरनियाव आरो बिबायदिनो बिमा बिफाफोरनियाव हयथ' गुबुन गुबुन एम्फौ एनलानिफ्राय जोङो बिगुरनि बेमार आरो बिदिनो जाफ्रांनायजों लोगोसे बेबायदिनो गोबां बिबायदि नोरजिया जानो हागौ जोंनि देहाया बेनिखायनो जों जेब्लाबो सिखोन साखोनै लाखिनांगौ आरो जों जेब्लायबो इसिं एबा खिग्रा न'फोरनिफ्राय एन्जर खांख'मा बायदिसिना एम्फौ एनलाफोरखौ जोङो साफा खालामै खालामै मोजाङैनो थानांगौ आरो मोजाङैनो लाखिनांगौ बेखौनो जोङो अरायबो खालामोब्ला बिबायदि इसिंफ्रा साफा जागोन खिग्रा न'फोरा साफा जागोन आरो बिबायदिनो गुबुन गुबुन मेडिसिननि गेजेरजों जोङो बिबायदि माराम खानाय बा गादि माला खानाय बै खिग्रा फायखानाफोरखौ जोङो साफा खालामनांगोन नङाब्ला जोङो माने देहानिफ्राय जोङो रैखा देहानि गाज्रिनिफ्राय रैखा मोननाय नङा जितियाकि साफा लाखिगोन जोङो जोंनि देहाफ्राबो मोजां जाबाय थागोन बेखौनो आं बुङो आरो मिथिहोयो जों जेब्लायबो इसिं एबा खिग्रा न'फोरनिफ्राय एबा उन्दुग्रा न'फोरनिफ्राय जोङो एम्फौ एनला गासैनिफ्राय जोङो साबधानै थानांगौ साबधान नङाब्ला साफा थायाब्ला बिबायदि गासै देहानि थाखाय जोङो नोरजिया गोग्लैनांगोन ओमफ्राय बेमारि जानोगोनां जागोन बे गासै जोङो रैखा मोननांगोन बेखौनो आं बुंनानै फोजोब्बाय